हेलौ औ नों माबानि क'क्राझारनि क'क्राझारनि सुसान टेइलर ना माबा आङो मानि ब्लाउस सुहोनो सानदोंमोन नालाय ब्लाउस गांसे आमफाय सुरिदार फि आमफाय दा बेखौनो बिसिबां बिसिबां लायो साननानै सोंहरदोंमोन आं ए औ औ आमफाय सुरिदार फोरबा साराय थिनस'

ओमफाय जेन'बा ओरैनोबा बिसिबां नांगौ दिना बिसिबांजों सुखाङो सानब्रै औ सुनायाथ' मोजाङै सुना हरनांगोन आरामनो मोजां फिनिसिं खामनानै हरदो

दे मानि दाख्लि आङो पिसखौ लांखागोन सितखौ मानि जेन'बा दाख्लि आङो बै मोनसे जायगायाव सुहैनाया गैयाहाय मोजां जाबोआखै नालाय ओंखायनो एसे मोजां आमफाय जेन'बा गांथामबा एसे डिसकाउन्ट गैया जेन'बा गांसेयाव जुदि नोङो साराय थिनस' होनदोंमोन नामा औ ए दे एकस' थाखा एकस' थाखाल' गारथारो दे औ आं थांबाय थागोन ना मोजां सुना हरबानोथ' आङो सुवै होबाय थागोन औ आमफ्राय एसे जेन'बा थाब इमारजेनसि सुनानै हरनो हाया जेन'बा साननै सोजों हानाय नों जेन'बा सानब्रै नांगौ होनदों नालाय जेन'बा इमारजेनसि मानि आं इमारजेनसि नांगौ जादोंमोन नालाय जेन'बा दस्रा खामानिफोरखौ दोनथ'नानै इमारजेनसि दे होनबालाय आं दाहाय लांसै जिनिसखौ बेखौ औ दे होनबालाय